جب میں زیادہ دنوں کے لیے گھر سے باہر جاتی ہوں تو ان پودوں کو اپنی چھت یا بالکنی میں رکھ دیتی ہوں اور اچھی مقدار میں ان میں کھاد اور پانی ڈال دیتی ہوں اپنی میرے اپنے پڑوسن سے اچھے تعلقات ہیں گلاب کے پھولوں کی وہ دل دادہ ہیں میں ان کو بول دیتی ہوں کہ وہ ان پودوں کا خیال رکھیں اور کبھی کبھی اپنی پائپ سے پانی کا چھینٹا مار دیں اس وجہ سے وہ پودے مرجھاتے نہیں ہیں بلکہ ہرے بھرے رہتے ہیں